ہاں یہ راجو بھیا بات کر رہے ہیں اچھا راجو بھیا میری دوست نے آپ کا نمبر دیا تھا اور مجھے نا آج کے لیے پورے دِن کے لیے ایک ٹیکسی چاہیے تھی اچھا جی جی میں یہاں پر کھڑی ہوئی ہوں نیو ڈلہی ریلوے اسٹیشن کے پاس کھڑی ہوں جی جی جی جی اور آپ کو مجھے یہاں سے ریڈ فورٹ لے جانا ہے مجھے ذرا ریڈ فورٹ جانا ہے اور وہاں پر مجھے تھوڑا ٹائم رُکنا ہے اُس کے بعد مجھے تھوڑا سا وہیں آس پاس کہیں جانا ہے تو آپ مجھے بھیا بتا دیجیے پلیز پیسے بتا دیجیے کتنے لگیں گے کیا چارج دو ہزار روپیے بھیا جی اچھا

ہاں ہاں ہاں بھیا اچھا جی جی

جی جی اُنہوں نے ہی بتایا تھا لیکن بھیا آپ کچھ زیادہ بول رہے ہیں آپ جو ہے تھوڑے سے کم کر لیجیے اگر ڈیڑھ ہزار میں ہو سکے تو بتا دیجیے پلیز

جی اچھا بھیا دیکھیے آپ اٹھارہ سو مت کیجیے نا آپ کی نا ہماری سترہ سو میں کر لیجیے پلیز یہ ابھی جی جی آپ جو ہے یہاں پر مجھے دس بجے مِل جائیے گا بھیا جی جی جی جی اور نمبر میرا بھیا یہی ہے آپ فون کر لیجیے گا پلیز ٹھیک دھنے واد ٹھیک ہے راجو جی جی میرے ساتھ میری بیٹی ہے اوکے اوکے تھینک یو بھیا